हेलो क्या मेरी बात आभा श्री होटल में हो रही है सर मैंने सुबह एक ऑर्डर दिया था मेरा नाम प्रीती सुजाने है मैं कोठी बाज़ार से बात कर रही हूँ भरत सिंह वार्ड से मैंने सुबह खाने का ऑर्डर दिया था जो कि एक बजे मेरे घर आने वाला था कोठी बाज़ार भरत सिंह वार्ड में पर अभी ना कुछ कारणवश मुझे जो मेरा ऑर्डर है वह कहीं और मँगवाया है जो मेरे घर गेस्ट आने वाले थे जिसके लिए मैंने खाना मँगवाया था वह मेरे मामाजी के घर पर आ रहे हैं जो कि गंज में रहते है तो मुझे ना अपना पता चेंज करवाना था जो आप खाना भिजवाने वाले अपने डेलिवरी बॉय के हाथ में आप उनको बता दिजिए कि खाना लेकर वह कोठी बाज़ार न आएँ वह गंज में आएँ गंज में जो एक सरदार बल्लभ भाई वार्ड है उधर आना है उनको जो मंदिर के पास में घर है वहीं पर आना है तो मुझे अपना जो एड्रेस है वह चेंज करवाना था मैं माफ़ी चाहूँगी आपको जो असुविधा हुई उसके लिए पर आप अपने डेलिवरी बॉय को मेरे मामा जी के यहाँ गंज में भिजवा दीजिए सरदार बल्लभ भाई पटेल वार्ड में उनका घर है आप मुझे कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा मेरा नंबर यही है पर अभी आप खाना कोठी बाज़ार मत भिजवाइएगा इसलिए मैंने आपको एक घंटे पहले बता दिया कि कहीं खाना मेर एड्रेस मेरे घर पर न भिजवा दें उसके पहले मैंने सोचा आप को मैं बता दूँ कि पता चेंज हो गया है आप गंज में खाना भिजवाइएगा मेरे मामा जी के घर पर तो आप अपने डिलीवरी बॉय को बता दीजिएगा कि वह खाना लेकर गंज आए